जुनारफोरनिफ्राय मोननो हायो बिदिनो अमा फिसियो अमा फिसिनानै आङो अमा बिमा खालामो अमा फिसा होयो अमा फिसा फाननानै मोननो हायो आरो बोरमा फिसिनायाव आङो बोरमा फिसा एरो बोरमा फिसा फाननानैबो मोननो हायो आरो दाउ फिसियो बिदिनो दाउ फिसिनानै दाउदै दैयोब्ला दाउ फिसाखौ होयो दाउ फिसानिफ्रायबो फेदेरनानै फाननानै मोननो हायो दाउनिफ्राय मोननो हायो आरो हांसो फिसियो हांसोनिफ्रायबो मोननो हायो बोरमाफोर बिदिनो बोरमा खोमोननिफ्राय उल खुन्दुं दिहुननाय बानायनाय जायो बिनिफ्रायबो मोननो हायो बिदिनो मोसौ लायो मोसौ फिसा मोसौ फिसानिफ्राय मोसौनिफ्राय फिसा एरो मोननो हायो बेनिफ्रायबो आरो मोसौ गाइखेर मोननो हायो आरो मोसौ हालुवाजों जोङो खेथि खालामो आबाद मावो मोसौ हालुवानिफ्रायबो मोननाय जायो बिदिनो मोसौ गाइनिफ्रायबो जोङो गाइखेर मोननो हायो फिसा एरहोयो बेनो जोंनिखौ एरहोनो हायो आरो जोङो बेजोंबो जोङो सोलिनो हायो बिदिनो जोङो बेखौनो न'आव फिसिनाय जायो बेनो दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ मैसो मैसोनिफ्रायबो बिदिनो मैसो मैसो गाइखेर बुरजा बुरजा मोनो जोङो गाइखेरनिफ्रायबो मोननो हायो मैसो फाननानैबो जोङो मोननो हायो मैसोआबो फिसा होनो हायो मैसो बिमाफ्रा बिदिनो बेनो मैसोआबो मैसो हालुवाफ्राबो हालेवो हालेवनानै जोङो बेनिफ्रायबो मोननो हायो बिदिनो जोङो सोलिलांनाय जायो मोननो हानाय जायो आरो